جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں فری وقت میں کیا کرتی ہوں تو میں فری وقت میں کچھ کتابیں پڑھتی ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین پر بیٹھ کر اُن کے ساتھ وقت گُزارنا پسند کرتی ہوں اُن سے کچھ بات چیت کرنا اپنے فری وقت میں اور اپنے فری وقت میں تھوڑا باہر نکل کے تھوڑا گھومنا پھرنا پسند کرتی ہوں تھوڑا شاپنگ وغیرہ کرنا پسند کرتی ہوں اور اپنے فری وقت میں مجھے گانا گانا بھی بہت پسند ہے تو میں اپنے فری وقت میں تھوڑا سنگنگ بھی کر لیتی ہوں تو یہ ساری چیزیں میں اپنے فری وقت میں کرتی ہوں اور فری وقت میں اگر مجھے کچھ میرے اگر دوست میرے ساتھ نہ ہوں تو میں کچھ کتابیں وغیرہ پڑھتی ہوں اور سوشل میڈیا پہ تھوڑا اپنا وقت گُزار لیتی ہوں جیسے کچھ ریلس وغیرہ دیکھ لیتی ہوں تھوڑا یوٹوب وغیرہ پہ کچھ سیریل وغیرہ دیکھ لیتی ہوں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں اپنے فری وقت میں کرتی ہوں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنے فری وقت میں کرتی ہوں جیسے کہ تھوڑا کچھ کوکنگ کر لیتی ہوں مجھے کوکنگ کرنا پسند ہے تو کچھ کھانا وغیرہ میں تھوڑا بنا لیتی ہوں تو یہ سارے کام جو ہے میں اپنے فری وقت میں کرتی ہوں شُکریہ